रांदप ही प्रत्येक बायलेची कला आसता आनी प्रत्येक बायल आपले संस्कार घेवूनच आमच्या रांदचे कुडीन वता आनी आमी रांदच्या कुडींत सगळ्यांत पयलीं जी गेस आसा त्या गेसीची पुजा करता ताचेर गंद फूल करून तेका हात जोडून पांया पडटा आनी आमचे रांदपाचे सुरवात करता तशेंच रांदले उपरांत आमची रांदची कूड क्लीन आसतली ही आमी याद दवरता सगळे कचरो आमची आयदनां सगळें आमी धुवून स्वच्छ करता आनी सगळी जमीन जावं रांदचे कुडीन खंय कयर अ अन जाल्लो आसता तो आमी सगळो काडून सारके निट करून दवरता ताचे उपरांत आमी जेवणाक वता जेवणाक बसता आनी हामे जेवणाक सकल बसता ताट घेवन बसता तेन्ना आमी सदांच पयलीं देवाचें देवाक पायां पडटा जें की आमकां तुवेंन हें अन्न दिलां तेका लागून आमे तुजे धन्यवाद म्हणटा ही आमी एक देवा कडेन प्रार्थना मागता आनी जेवणाक हात जोडून पांया पडटा तशेंच सायडीन आमी थोडशें उदक अशें गोल शिंपडटा आनी जेवणाक पांया पडून आमी जेवणाचो स्वाद घेता आनी आमच्या संस्कृतीन एक अन्न आमी व्हेस्ट करना तें अन्न आमी फुल ताट जितलें आमकां जाय तितलें आमी घेता आनी तें ताट सोंपून आमी जेवता आनी जाल्या उपरांत जेवण जाल्या उपरांत आमी तें ताट व्हरून धुतात आनी धुवन स्वच्छ करून जाग्यार दवरतात